हम सुबह कऽ साढ़े चारि बजे कऽ दौड़े लए जाय छियै आओर छओ महिना पहिने सऽ जाय छियै दौड़े लए जाय छियै तऽ हमरा भरि दिन मे बहुत अच्छा महसूस होइ छै दौड़लाके बाद ई खातिर हमरा दौड़ला दौड़ब बहुत पसन्द छै आओर हमरा बहुत ताकत मिले छै दौड़े कऽ बाद दौड़े कऽ एक अलग ही मजा छै आओर हमर रुचि छियै हमर दौड़ब आओर हम इएह चाहे छियै कि दौड़ला सऽ हमरा किछु आगाँ फायदा हुए हम किछु करय लए चाहै छियै दौड़ि कऽ एहि सब खातिर हमरा दौड़ बहुत पसन्द छै